हा मां ट्रेन में सफ़रु कयो आहे मां ट्रेन जे बारे में ॿुधाए सघां थी ट्रेन टे चारि क़िस्मनि जी हूंदी आहे त हिकु त लोकल ट्रेन हूंदी आहे हिकु सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हूंदी आहे हिकु हूंदी आहे ट्रेन त मेट्रो ट्रेन ट्रेन में पंहिंजो सफ़रु जामु आसानु थी वेंदो आहे हिकु शहर मां ॿिए शहर में वञण जे लाइ ॾाढो आसानु ट्रेन जो सफ़रु हूंदो आहे ट्रेन जा बर्थ माने सीटूं हूंदी आहिनि अलॻि अलॻि तरीक़े जूं स्लिपिंग ट्रेन स्लिपिंग बर्थ हूंदी आहे स्लिपिंग सीट सुम्हणु वारी सीटूं हूंदी आहिनि विहण वारी सीटूं हूंंदी आहिनि ऐं इंजन हूंदो आहे इंजन गाॾीअ जे अॻियां हूंदो आहे और ट्रेन ट्रेन में यात्राऊं वग़ैरह सां परे परे शहर परे राज्यनि में असां ट्रेन में आसानी सां अची वञी सघूं था ऐं पंहिंजे सूरत शहर में अञा मेट्रो ट्रेन ठहियूं न आहिनि उन्हनि जो कमु अञा जारी आ हिते कमु उहा ठही वेंदी त असांजे हिते मेट्रो ट्रेन चालू थी वेंदियूं जंहिंजे करे असांजो सफ़रु आसानु थी वेंदो